हम को इंंदौर घूमने जाना है पूरे आश्रम के दस लोगों को इंदौर घूमने जाना है हाँ गाड़ी चाहिए ये कम से कम दस लोग आ जाएं उसमें दस लोग आ जाएं उसमें हाँ है आठ दस दिन का प्रोग्राम हें हाँ हाँ कितना लगेगा बताओ ना आप अच्छा हाँ हाँ ठीक है खाने पीने ठहरने के लिए होटल कर लेंगे और क्या

हाँ व्यवस्था आपको जानकारी है तो आप करा देना नहीं आप करा देना फिर क्योंकि हम तो हाँ

हाँ ठीक है

और क्या

हाँ हाँ ठीक है हाँ दस तारीख़ को चलेंगे